शो जेह्ड़ा स्हाड़ा फेवरेट शो ऐ टेलीविजन उप्पर कोई न्यूज यूज़ बगैरा होई गेइयां बस इयै ऐ ज्यादातर फेवरेट जेह्ड़ी मतलब स्हानू पता लगदा रवै अपने देशै दे बिच केह् चला दा केह् नेई चला दा न्यूज होई गे अच्छी जेह्ड़ी न्यूज दिंदे रौवै प्रोवाइड करदे रवै मतलब हर जगह सारी न्यूज होई गेई अपने देश दे बारे च ल्हाके ल्हूके दे बारे च कोई कामेडी होई गेई कपिल दा शो होई गेआ ओह् थोह्ड़ा पसंद ऐ हैनी कामेडी कपिल अच्छा मतलब कि हसांदा हुंदा मूड मा खराब होवे ठीक होई जंदा बंदे दा होर बी बड़े सारे शो हुंदे ऐ जेह्ड़े ड्रामा बगैरा बड़े हुंदे ऐ पर नेईं दिक्खदे इन्ना अहें ज्यादा इयै डिबेट बगैरा न्यूज होई गेइयां कामेडी होई गेई इयै ज्यादा इसी ज्यादा ओह् करने हुन्ने आं प्रैफरेंस दिन्ने हुन्ने ज्यादा दिक्खने हुन्ने होर ते ऐ नी इन्ना और एह्दे च मतलब की न्यूज दे बिच केह हंदा कि स्हानू पूरा पता लग्गी जंदा अपने देश च केह् चला दा केह् नेईं चला दा और ओहदे कन्नै अपने लागे देगे दा सारा मतलब जियां जो बी ऐ अपना एह् होआ दा जे होएया कल एह् होएया परसों एह् फ्लान डींग जो बी ऐ सब पता लग्गी जंदा और एह् गल्ल दूई साइड कामेडी दी आई जाए ते कामेडी बिच इन्ना इन्ना इंटरस्ट ते नेंई ऐ पर जेल्लै बेह्ल्ले हुन्ने कुतेै फ्री हुन्ने आं ते दिक्खी लैन्ने हुन्ने कामेडी कामेडी बगैरा कपिल दा शो इयै चीजां पसंद होर ज्यादा चीजां पसंद बी नी ऐ इन्नियां ज्यादा मूवी मूवीज़ बगैरा होई गेइयां कदें कदार दिक्खी लैने अपने जेह्ड़ी देशभक्ति उप्पर कोई बनी दी होवे ओह् दिक्खी लैने बाकी अहें सारे इयां आखने कि न्यूज़ दिक्खनी चाहिदे असें पता लगदा रौहंदा बंदे गी अपने लागे देगे केस बारे च केह् होआ दा केह् नेई होआ दा पूरे वातावरण दा